हेलो देखु हमर नाम भेल मिठ्ठू कुमार झा आओर हम जे छै पिछला बार अहाँके जहिआ अहाँके एजेन्सी जे ओ गाड़ी चलबै यऽ कारके जे सेवा देइए ओकरासँ हम पिछला बार यात्रा कएलै रहि आओर हम जे छै लगभग दश किलोमीटरके यात्रा कएलै रहि अहाँके कार सेवाके उपयोग करिते हुये आओर अहाँ जे ओ ड्राइभर हमरा उपलब्ध करेलिऐ रहए अपन कार सेवाके समयमे तऽ ओ ड्राइभरके व्यवहार भी बहुत अच्छा रहै अहाँके एजेन्सी जे सेवा दए रहल यऽ बहुत पसन्द आएल हमरा तऽ हम चाहए छी जे फेर ओएह ड्राइभर सङ्ग अहाँ अपन कार सेवा हमरा उपलब्ध कराबु हमरा अहाँके कार सेवा बहुत पसन्द आएल